अगर अस गल्ल करचे मार्डनाइजेशन जां डिजिटलाइजेशन एह्दे नै साढ़े समाज च बड़ा अंतर आया ऐ बदलाव आया ऐ अज हर इक जेह्की नमीं पीढ़ी खास करियै जेह्की टेक्नोलाजी कन्नै जुड़ी दी टेक्नोलाजी मतलब की साढ़ा जियां मेन रिसोर्स टेक्नोलाजी दा इ'यै कि मोबाइल मोबाइल अज दो साल दा इक साल कोला छे म्हीने कोला गै जियां छे म्हीने दा बच्चा होंदा नोआड़े हत्थ तोले गै मोबाइल होंदा फड़काये दा घरै आह्ले ते ओह् छे म्हीने कोला लेईये ओह् इन्ना आदि होई जन्दा कोई टैम ऐसा ओंदा ओह् मोबाइल दी छुड़ी गै नि सकदा ऐ नोहाड़े आस्तै ऐ ही मनोरंजन दा सादन ऐ ओह् ते मनोरंजन दा नेईं होइयै नोहाड़ी इक हैबिट बनी दी ओह् हैबिट मतलब आदत ते इन्नी जबरदस्त आदत बनी दी कि ओह् कदे उस्सी छुड़ी निं सकदा ते अगर मोबाइल नेईं होए ओह्दे कोल रुट्टी भामें उस्सी नेईं देओ पर मोबाइल चाहीदा ते फ्ही रेही गल्ल जियां चलो निक्के होंदे उनें जियां घरा आह्ले दस्सेया आ घरा आह्ले केह् होंदा की घरे आह्ले उंदे आस्तै की भाई इस्सी जागते सम्हालने नेईं होआ दा ते इदे ट्रे लग्गे दा रवे आपने कम्म लग्गा रवे ते किश फिल्मां दिक्खा दा कोई किश सिक्खा दा ते फ्ही रेही गल्ल बड्डे बड्डे दी ते बड्डे बड्डे बी करा दे यूज जियां अस करा ने फोन दा इस्तेमाल ते करना पोंदा ऐ बड़ियां सारियां जरूरी चीजां बी हैन जेह्ड़ियां इंदे बिजनेस बगैरा इंदे फोन थ्रू चला दे एह्दे उप्पर गै सब किश आनलाइन कुसै फोन कीता कोई लैन देन बगैरा सारा एह्दे उप्पर मजूद ऐ साढ़े लेई इक एह् जरूरी बी चीज ऐ मगर हद्द कोला जैदा यूज करना बी साढ़े आस्तै ओह् होई दा गलत बी हे इ'आं गै जियां में इक एक्जाम्पल देया कहानी पढ़ी ही इक जगहा गे ते कोई प्रोफेसर हा उसने केह् कीता के आया ते अ'ऊं उत्थे सेमिनार हा सेमिनार च आया ते जो किश उनें लिखे दा हा टैब उप्पर जां मोबाइल उप्पर उनें फीड कीते दा हा उत्थें गै उनें कापी बगैरा पैह्ले केह् हुंदा हा कापी बगैरा लिखिया जे किश आहंदे हे परचा बनाई जो भाशन देना ओह् उत्थें लिखा होंदा हा ते उत्था बोलिये पढ़दे हे ओह् केह् होया उत्थें पुज्जेया ओंह् जिस बैले स्टेज उप्पर स्टेज पर पुज्जेया ते उनें केह् करना जित्थे शुरू करना नोह्ड़ा नंबर आया फोर शीटा नोहड़ा नंबर आया उनें शुरू कीता शुरू कीता केह् कीता नोह्ड़े परा उसने सिगनल खराब होईआ जां नोह्ड़ी बैटरी डेड होई ओह् केह् नोह्ड़ी बंद होईआ टैब इन्ना बड्डा प्रोफेसर होइयै पी एच डी यां जो वी कीती होग इन्नी क्वालिफिकेशन होइयै उस केह् होया टेक्नोलाजी वजहा कन्नै उसी इश्यू होया थोह्डा नेहा इश्यू ओने दे कारण ओह्दा ओह् बंद होई आ ओह् बंद होने दे कारन केह् होया ओह् इक उत्थें मजाक दा ओह् बनी आ पातर बनी आ नुआड़ा लोके इन्ना मजाक उडाया फ्ही ओह् नोह्ड़ी डिग्री जां ओह्दी इन्नी पर जेह्ड़ियां नोह्ड़ी रिस्पेक्ट ही रुतवा हा ओह् पूरा पूरा नोह्ड़ा उत्थें जा खतम होई आ उस्सी किन्ना आपने आप च किन्ना महसूस होया होग किन्ना नोह्ड़े कन्नै केह् बीती इक केह्दे कन्नै इक एह्दे टेक्नोलाजी दी वजहा कन्नै टेक्नोलाजी तां तकर चला दी तां अच्छी गल्ल ऐ ठीक ऐ एह्दा इस्तेमाल करो इस्सी के जिन्ना तुस यूज करा जिन्ना ला एह्दा लेई सकदे लाओ मगर एह्दा एह् मतलब निं ऐ कि तुस बिल्कुल गै एह्दे उप्पर डिपेंड होई जाओ अगर अस एह्दे उप्पर गै बिल्कुल निर्भर होई होई जागे तां अस कल्ल गी एह् कुसै बैले बी जियां पिच्छे साढ़े एह् साढ़े नोजवाने आस्तै इक ऐप दा चाइनीज ऐप टिकटाक टिकटाक ते खोली दी ऐ रज्जिये लोके जेह्ड़े नोजोआन पीढ़ी ही उनें इस्तेमाल कीता मगर फ्ही केह् होया समें अनुसार टिकटाक आन दा स्पाट बन्द होई आ बंद होई ते ठीक ऐ जेह्ड़े जिने लोकें दा ओह् कमाई दा साधन हा जिने उत्था कमाऊड़े दे कमाऊड़े पैसे मगर किश बंदे केह् होया की इन्नी मेहनत कीती दी ही ओह्दे उप्पर ते जिस बैले उनेगी फायदा थ्होना जियां फायदा थ्होना उन्दा ऐप बंद होई आ ऐप बंद होने दे करी उंदे उप्पर केह् बीती होग इक टाइम टेक्नोलाजी वजहा कन्नै अज चला दी ते कल नेईं चलनी कोई पता निं नेट बंद होईआ अज चला दा केई बारी टेक्निकल इश्यू होंदे ते नेट साढ़ा बंद होईंदा होंदा ते अस सारे पागल होई ने केह् होईआ इ'यां सेही होंदा की असें कोई कुसै न बड़ी बड्डा ओह् होई आ अच्छी गल्ल ऐ इस्तेमाल असें करना चाहीदा जरूरत मुताबक कोई जां एह्दा जेहड़ा लाह् एह्दा ओह् लैना चाहीदा मगर एह्दा एह् बी मतलब निं ऐ के तुस एह्दे पर गै टोटली डिपेंड होई जाओ ते कल गी एह् कोई चीज थुआड़ा लैपटाप कंप्यूटर जां मोबाइल थुआड़ा कूदे जवाब देऊड़दा जा बाकी जां टेक्नोलाजी वजहा कन्नै खराब होई दा जा कल गी कोई जियां पर्सनली डाटा जां जो किश बी तुसे आपना डाक्यूमेंट बगैरा सेव कीते दे जां जो बी हा रक्खे दे एह्दा एह् मतलब निं ऐ की तुसे सब किश उत्थें रक्खेआ अज मोबाइल बंद होई आ ते सारा किश उत्थें गै दरे दरे उत्थें गै रेही आ जां किश हैक कुसै हैक कीते दा उत्थें हैक होई ऐ तुस सारी सारी जानकारी थुआड़ी उत्थें गै खतम होई गेई असेंगी एह् टेक्नोलाजी दे कन्नै कन्नै बी थोह्ड़ा ध्यान रक्खन चाहीदा कि थोह्ड़ी एह्दे बगैरा बी अस अपना डाटा आपन जेह्ड़ा जो बी मटीरियल होंदा उस्सी बी साम्भिये रक्खचे